हम मिथिलाके वासी छी हमर हिन्दू धर्म अछि आओर हमरा सभमे सभसँ महत्वपूर्ण शक्ति पूजा यानि दुर्गा पूजा मानल जाइत अछि जाहिमे सभसँ महत्वपूर्ण बलिप्रदान अछि आओर बहुत धूमधाम सँ ई पूजा मनायल जा रहल अछि आओर ओहिसँ आओर बहुना हमरा सबके कोनो धर्मसँ बाधित नहि अछि सब धर्मसँ हमसब जुड़य वला छी हमरा मिथिलाके पान मखान माछ ई महत्वपूर्ण अछि आ मिथिलामे तऽ माछके लागल अछि झण्डे मिथिलाके प्रसिद्ध माछ अछि तऽ सबसँ पैघ दुर्गा पूजा मनाओल जाइत अछि आओर पान मखान माछ ओना कोनो धर्मसँ हमरा सभके नहि छै बात

काली पूजा भेल गणेश पूजा भेल मिथिलामे बहुत धर्म अछि जेकर कि पालन हमसब करैत छी आओर करैत रहब हम हिन्दूसँ अमाजसँ छी ओना हमरा कोनो धर्मसँ वर्जित नहि अछि हमसब धर्मके मान्यता करै छियै धर्म धर्म छै ओहि लेल कोनो तरहक छै